हेलो आप महाकाल ढाबे से बोल रहे हैं मुझे खाना बुक कराना है दाल चावल रोटी सब्ज़ी और दो दो लोगों के लिए खाना चाहिए तो मैं पैसे कैश ऑन डिलिवरी करूँगी और मेरे मेरा पता है नागोरी बाज़ार महितपुर